अजकल्ल ते कताबां पढ़ने दा रवाज गेदा मुक्की अजकल्ल दिखने कपिल शर्मा शो दे हसी हसी होंदियां बक्खियां दोह्रियां पैह्लें निक्के होंदे हे ते कताब पढ़दे हे चाचा चौधरी बड़ा गै मज़ा औंदा हा चाचा चौधरी दा दमाक साबू दी बलबान इन्ना मज़ा आंदा हा उं'दी निक्की निक्की गल्लां दिक्खियै इन्नै गै मज़ा आंदा हा कि हस्सी हस्सी ढिड फटी जंदा हा केह् करना हून हून ते अजकल्ल अस दिक्खने कपिल शर्मा दा शो जिसदे च आंदा बड़ा गै मज़ा ओहो हो हो ओह् जेह्ड़ी गुत्थी आंदी ऐ उस्सी दिक्खी दिक्खी हस्सी हस्सी ते मेरियां बक्खियां दोह्रियां होई जंदियां केह् करां चलो जी अपने बच्चें गी बी आखने आं चाचा चौधरी कताब पढ़ो बड़ा गै मज़ा आंना तुसेंगी पढ़ने दा